उन्दै समनि खोथा रायखाङोब्ला उन्दै समनि उदां गेलेनाय उदां थानाय आरो लोगोफोरजों खारलाय खारसि गेलेनाय फोथाराव गेलेनाय जिगाबाव गेलेनाय हाग्रायाव गेलेनाय दैयाव गेलेनाय बायदिसिना जोंनि उन्दै बैसोनि गोसोखांथि बेफोरखौ गोसोखाङोबा बै उन्दै समखौ हास्थायफिनो उन्दै समाव जोङो फोथाराव बेलासे समाव ज' ज' उन्दै गेदेर गावनि समान थोबसे बल लाना रंजा बाजा गोसो होना गेलेयोमोन गेलेसारोमोन आरो

नांलाय खमलाय गैयै समानै आरो माहियै गेलेयोमोन बुंनो थांबा उन्दै समनि जिउआनो जुनियासिनमोन बे समाव दुखु गैया सुखु गैया आरो सान्नाय हनाय गैया खालि दं उदां उदां गेलेनाय उदां खारसावनाय फोथाराव गेलेखांनायनि उनाव गामिनि सेरजों बोहैलांनाय दैसा सेराव बारसोमहैनाय दुगैहैनाय सानस्रिनो सोलोंनाय सोरबाबा गबनाय सोरबाबा बिमाजों होसोजाफैनाय सोरबाबा बेलाव अरजानाय सोरबाबा खोमायाव दै हाबजोबनाय बेफोरबायदि मिनिथाव एबा गोसोखांथाव जुनिया जाथायफोरा उन्दै समाव जोंनि सिगाङाव नुजाथिबोदों आरो जों नुबोनो मोनदों नाथाय दानि दिनाव बेफोरबायदि गोसोखांथि एबा गेलेगिरि गेलेनाय हुदा गैला दानि जुगाव गथ'फोरा मबाइल एबा फनजोंसो गेलेसै गोदोनि दिनाव बेरेफुंजानि सिखारग्रोमोना दसे खारला खुरला खालामना बिमा बिफानि थिन्नाय लेखा लेखा फरायोमोन आरो लेखा फरायखांनायनि उनाव गामिनि द्रैन एबा खबफोराव ना बोननो बोरसिखौ बाहायनानै दै फिसा फिसा एबा नालाफोराव लावफैहैनाय जायोमोन आरो लावफैखांनायनि उनाव नआव लाबोनानै बेखौ स्कुलाव थांनायनि थाखाय जामु जानायनि जों इसे जानो थाखाय आरो बेखौ जानानै फरायसालियाव ओंखारलाङोमोन फरायसालियाव ओंखारलांनायनि उनाव लामाफ्राव बिदिनो बायदिसिना लामायाव अन्थाय खन्नानै खुबैनाय गय फैस्रोनाय सोरनिबा जलफि खुस्रेनाय सोरनिबा थायसुरि खुस्रेनाय सोरजोंबा होसोहरजानाय बेफोर गोसोखांथिया जोबोरैनो जुनियामोन

मिनिथावबोमोन दा जोङो बेफोरखौ गोसोखांहरोबा जोबोरैनो बैबायदि थासारियाव थांफिन्नो लुबैयो दि जेराव जोंनि उन्दै समाव उदां गोसो बायदि थानो हानाय आरो गोसो बायदि गेलेनाय बयजोंबो नांलाय खमलाय गैयै हिंसा हिंसि गैयै ज' ज' गेलेनाय ज' ज' नारें जानाय थाइजौ जानाय खान्थाल जानाय बेफोर गासैबो गोसोखांथिया गोसोआव सौग्रावफैयो आरो उन्दै समखौ हास्थायफिनो बेफोरनि अनगायैबो ओंखाम गोरलै समाव गथ'फोर गोजा ज' ज' ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारियाव नखरनि मानसि हांख्रायनायलाय गथ' गथाय उन्दै लोगो ज' जानानै ओंखाम गोरलै जानायनि थाखाय थाङोमोन आरो जेब्ला जाखांनानै जाखांनाय खौरां मोनोदि गुबुन नखरसेयावबो आरोबाव ओंखाम गोरलै दंबावो होन्ना अब्ला बे समाव जोंनि उन्दै बैसोनि लोगो एबा आं मोनसे सोलो बाहायोमोन दि ओंखामखौथ' दासो जादों जों मारै जालायखो लगे लगे जाखांनाय लोगो लोगो बेफोरखौ सान्नानै जोङो आरो माइहुं एबा बायदि माइनि नारायाव गेलेना उदैखौ फेसेमनानै लायोमोन आरो गुबुन नखर मोनसेयाव जानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामोमोन बेफोरखौ जों गथ'फोरा बयबो गेदेरफोरनिफ्राय गेदेरफोरनि बुद्दि होनायलाय जों बेफोर सोलोखौ सोलोंना जानाय गुबुन नखर मोनसेयाव जाबावनो हायोमोन आरो बेनि उनावनो जों गोसोखांबाव गोसोखांथि महरै गोसोखांबावनो हायो दि ओन्दै समनि हाबा खेराइ जों उन्दै समाव गामियाव जुदि हाबा जायो बे समा जेब्लाबो खारला खारसि दुस्त' जेथिंबो रायजानाय सोरजोंबा बुजानाय सोरजोंबा दलद थानो थिनजानाय बेफोरखौ मानियालाबानो खारला खुरला आरो ओरैबा ओरै खारला खारसि खालामो आरो जानाय जायै एदावो लोगोजों लोगो दसेनो बोराबलायो दसेनो बुलायो दसेनो लोगो जायो बेफोरखौ जों गोसोखांथि महरै जुनियासिन

आरो स्खुलफ्राव जेब्ला एल फि स्कुलाव फरायजेनो अब्ला उन्दै उन्दै लोगो ज' नायनानै फरायो जेखौ रोङा बेखौ सोंलायो आरो मिनि खुसि रंजायो गेलेयो स्कुलनि मास्थारजों एखनबा बेरेन्सियाव गाखोहोजानाय दाजाब दानख' रोङैनि खोमा खेबजानाय मिनिथाव दारि आखिजानाय बेफोर गोसोखांथिया आंनि थाखाय जुनियासिन होन्ना आं सानो उन्दै समनि उन्दै समनि गोसोखांथिया जोबोरैनो मिलौदो एबा गोसोखांथाव नाथाय बे उन्दै समनिफ्राय लोगोफोरा बे ओन्दै समनि लोगोफोरा नाथाय दा लोगो बायदि गैलिया

बै लोगोफोरजों जा जयै गेलेयोमोन रंजायोमोन बेफोर जोबोद गोजोनथावमोन बेफोरनो आंनि जुनियासिन ओन्दै समनि गोसोखांथि